दाबानि आंखाल जानायाव बायदिसिना मैगं मैला होनो थाखाय दाख्लै बुरिया खेस खेस बुंनायलाय आं बुधबार हाथाइयाव दाबा गंसे बायना लाबोदोंमोन नाथाय बे दाबायाबो बुहुत बुथुला बौवाबो आरो लहायाबो मोजां नोङा बुरिजोंसो गोबां बखिजाबाय आङो उनाव मा साननायसै बे दाबाखो दाबायाथ' जेबो खामायाव होआसै नालाय दा ओरैनो बे दाबानि बेसेना ओरैनो दैआवनो थांनाय जाबाय